पहले छोटे छोटे हम हुआ करते थे तो पहले हम इस्लेट पर लिखते थे चॉक से हो गया अपना यह हम ना मेरे पास जब चॉक नहीं होता था ना तो हम मिट्टी भी ले लेते थे उससे भी लिखते थे उसको मिटाने के लिए हमें एक पत्ती होती थी उसको उसका सा हल्का सा कुचल लेते थे उसके बाद उससे हम उसे साफ करते थे उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए हैं फिर कॉपी और यह पेन्सिल आ गए पेन्सिल से लिखने लगे कुछ मतलब दो तीन क्लास तक तो हमने पेन्सिल से लिखा और उसके बाद में फिर हम पाँचवीं छःवीं में आए फिर हमने पेन से लिखा उसपर बहुत सारी कविताएँ कहानियाँ लिखनी पड़ती थी पेन से लिखते लिखते हमारे हाथ दर्द होने लगते थे पहले से जैसे कि पहले और अब में बहुत फ़र्क़ हो गया है हम जब तक मैंने पढ़ाई की है तो मैंने पेन और यह पेन्सिल इन्हीं सबका यूज़ किए हैं और अब के बच्चे हैं अब तो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं पेन से भी करते हैं और लिखते हैं पर ज़्यादा करके फ़ोन से पढ़ाई करते हैं इस्कूल में टीचर जो पढ़ाती हैं उसी टाइम उतने ही टाइम तक वे पेन से और पेन्सिल्स ही यूज़ करते उसके बाद घर पर आएँगे जो होमवर्क मिलेगा उसे करेंगे और अब आज कल के बच्चे अब वे फ़ोन से लैपटॉप पर ही सारा काम कर लेते दिनभर हमेशा वह फ़ोन से ही लैपटॉप से ही करते हैं जो भी उन्हें लिखना है कोई भी सवाल आ गया कोश्चन आ गया सब अपने लैपटॉप से ही कर लेते पूछकर कर लेते हैं उन्हें पेन और पेन्सिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन्हें ना लिखते हैं दो पहले जो हम हुआ करते थे हम इस स्लेट पर लिखते थे और ना रेज़र की लेने की झंझट होती थी ना कुछ हं पत्ते तोड़ते थे उसको घिस देते थे छूट जाता था नहीं होते थे पत्ते तो हम पानी से धुल लेते थे और पहले पढ़ने में ये सबसे मज़ा भी बहुत आता था फिर उसके बाद हमारी यह पेन्सिल हो गई पेन्सिल तो मैं लिखते लिखते उसको तोड़ते रहती थी पीछे से खाती रहती थी खाती रहती थी और मतलब ये सब पहले वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी अब के टाइम में बच्चे सो फ़ोन से ही बस दिनभर फ़ोन से ही पढ़ते हैं जो भी करना हैं उनका कोई भी सवाल फँस भी जाता है तो फ़ोन में ही सर्च करके निकाल लेते हैं पहले होते थे हम तो लिखते थे अपना दिमाग़ लगाते यहाँ से यहाँ जोड़ते थे यह सवाल पूछा जाता उसको दिमाग़ में जैसे सोचते थे तब उसको जाकर लिखते थे और अब के बच्चे हैं तुरन्त ही मोबाइल में इन्टर चालू किया नहीं सब सवाल पूछे सारे सवाल के जवाब सामने आ गए फिर वे लिख लेते और यही होता है पहले और अब में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क़ हो गया है हमारे टाइम में क्या होता था कि हम पढ़ते भी थे उससे खेलते भी थे अब के बच्चे हैं वह सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको बंद कर दिया एक दो घंटे पढ़ा उसके बाद में वे खेलने चले गए फ़ोन से वे पढ़ाई भी करते हैं उससे खेलते भी हैं अब तो ज़्यादा करके फ़ोन में लैपटॉप में ही सारा काम कर लेते हैं उसी में बिज़ी रहते हमारे टाइम में होता था कि स्लेट लिया लिखा पढ़ा फिर चलो कबड्डी खेलें यह खेला वह खेला सब कुछ खेला हमारे जो पापा और बुआ हुआ करते थे वे तो ये स्लेट में ही उन्होंने पढ़ा हुआ है उसके बाद उन्होंने स्याही होती है ना स्याही पापा हम लोग तो पेन्सल ओन्सल से पेन से लिखते थे वे लोग स्याही से लिखते होते थे मेरे पापा ने तीन तक पढ़ा हुआ है उन्होंने पहले इस्लेट का इस्तेमाल किया इस्लेट चॉक से लिखा उसके बाद उन्होंने ये फिर बड़े हुए तो उन्होंने यह स्याही होती है उससे डिब्बों डिब्बों के स्याही में इंक को डालकर फिर उसके बाद में लिखते उखते जो पहले बड़े पत्रकार थे वह भी स्याही से लिखते होते थे उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे टाइम मिला अब के जो पत्रकार हैं जो लिखते हैं वे सब पेन से लिखते हैं स्याही इस्लेट ये सब आज कहाँ ही दिखता है यह सब नहीं दिखता है पहले के टाइम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती है बहुत ही मज़ा आता था